ہندوستان اور بھی دوسرے ثقافتوں سے مختلف اور دیگر اس لئے ہے کیونکہ یہاں کی ہندوستان کی جو قوانین ہیں کہ یہاں پر سبھی لوگوں کو اپنی مرضی کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری پرمیشن دی گئی ہے یہاں پہ سب کو اپنا ہر جگہ آنے جانے کی پرمیشن دی گئی ہے سب کو اپنی مرضی سے دھرم چننے کی کیا ہے پرمیشن دی گئی ہے سب کو دوسرے دیش میں بھی اپنے مرضی سے آنے جانے کی بھی پرمیشن دی گئی ہے اس طرح سے اور یہاں پر ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت ہی نرم دل کے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیار بانٹنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے بہت ہی مختلف ہوتے ہیں دوسری جگہوں سے دوسری ثقاقتوں سے اور ہندوستان میں بہت سے ایسے رول ہیں بہت سے ایسے رول ہیں جو کہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے دی گئی ہیں ہمیں کسی بھی چیز کو فوری ہمیں کو کہیں بھی آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی ہے یا یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ دھرم چننا ہے یہ نہیں چننا ہے آپ اس کے بارے میں بول سکتے ہیں سب کو اپنے بارے میں بھی بولنے کی پوری پوری پرمیشن دی گئی ہے اس طرح سے ہندوستان جو ہے دوسری ثقافتوں سے ثقافتوں سے مختلف ہے